जब हम खेती करते है तो जैसे हम धान की फसल तैयार करने जाते है तो मतलब बारिश न हो न होने के कारण हमारा धान मतलब नहीं लग पता है सूख जाता है और आ आँधी तूफान आने के कारण हमारी फसले ख़राब हो जाती है ऐसी ही छोटी छोटी समस्याएँ है जैसे की हमारा फ़सल मतलब रहता है तो हमारे खेत में जैसे बैल हो गए आते है मतलब उ उसको मतलब चर लेते है जैसे उसको चर लेंगे तो वह ख़राब हो जाता है और फसल हम जब उगाते है तो उसमें छोटे छोटे जैसे कीड़े मकोड़े मतलब उस पर रहते हैं तब भी मतलब वह भी ख़राब हो जाता है मतलब हमको हम किसानों की फ़सल मतलब तैयार नहीं हो पाती है इसके कारण हम लोग मतलब जैसे हम लोग लोन वगैरह लेते है तो हम लोगों को लेने में मतलब प्रोब्लम होती है नहीं समय से नहीं मिल पता है इसके कारण हमारी फसल मतलब ख़राब हो जाती है तो हम किसान मतलब हम लोग कैसे भी करके मतलब चावल को मतलब उसको उगने में मतलब जैसे बारिश नहीं होती है तो हम लोग को बहुत परेशानी होती है तो मतलब जैसे हम लोग छोटे किसान है तो उसमे मतलब पैसा मतलब नहीं है रहत है तो हम लोगों को लोन भी लेना पड़ता है अगेरा वगेरा जैसे लोन समय से नहीं मिल पता है तो हमारा मतलब खेत खेत की अच्छे से उपजा उ उ उप नहीं हो पता है मतलब उगा नहीं पाते है और हम लोगों की इसी तरह की री समस्याएँ है जिससे हम लोगों का आनाज उग नहीं पता है यही सब मौसम के बदलने के कारण हम लोगों का अनाज नहीं हो पता है जैसे की हम लोग एरे आलू लगा दिए खेत में अरे गेहूँ गेहूँ में जैसे गेहूँ में गेहूँ मतलब सिंचाई होने के बाद उसके बाद जैसे मौ मौसम बदलता रहता जैसे आँधी तूफान जैसे आते जाते आता है तो हम लोग का गेहूँ मतलब गिर जाता है इससे भी हमारी अच्छी फसल नहीं तैयार हो पाती है यही सब मतलब कारण है जिससे हमारी फसल अच्छे से नहीं उगती और जो यह बैल वैल है तो यह सब भेल तो आते जाते रहते हैं तो मतलब उसको चार लेते हैं इसके वजह से भी हम लोगों का अनाज नहीं उग पता है यही सब जैसे हम लोग आलू लगाते है तो वह जो जिसको वनसुअरा नहीं बोलते है वह हमारा मतलब हम लोग सा रात को नहीं देख पाते है तो वह आकर मतलब खन लेते है आलू को मतलब ख़राब कर देते है इधर उधर मेड़िया सब बिगाड़ देते है तो यही सब कारण है जिससे हम लोगों की हम लोगों का खेती अच्छे से नही हो पता है इसी कारण हम लोग खेती अच्छे से नहीं कर पाते हैं